हाँ हमरा फूलो बड़ नीक लगैया गेना कऽ फूल जेना भेलै जे अड़हुलके फूल बड़ नीक लगैत छै पाँचपत्ता बला जे अड़हुल रहैया ओहो बड़ नीक लगैया सी सिंँगारहारके फूल जे भेलै ओहो बड गम गम करैत रहैत छै ओहो बड नीक लगैत छै ओ भगबतीके तऽ पसन्द छनि फूल ओ अड़हुलके फूल भगबतीके बहुत पसन्द पड़ैत छनि ओहो बड़ नीक लागैया हमरा अपना सब्जीमे भेलै जे कोबी उपजबैत छी आलू रोपने छी कोबी रोपने छी बैगन रोपने छी मिरचाइ रोपने छी ओहि सभमे छाउर ताउर छीट दए छियै कनि पानि तानि पटा देलहुँ छाउर छीट देलहुँ पानि पटा देलहुँ कीड़ाके दबाइ देलहुँ जे कीड़ा नहि लागत ताहिके लऽ कऽ आलूमे पिआज पियाजो रोपने छलहुँ हँ केरा रोपने छी केरो फड़ैए सजमनि रोपने छलहुँ हँ सजमनि रोपने छी भाटा रोपल अइ सजमनि रोपने छी भिण्डी रोपने छलहुँ हँ भिण्डी अइ मटर रोपने छी छिम्मी निकलैया आओरो कहु जे अहाँके जे अथी रोपने छी शिमलामिर्ची सेहो रोपने छी सब्जीमे शिमलोमिर्ची फड़ैया आब हम बैगन फड़ैया आलू फड़ैया शिमलामिर्ची फड़ैया टमाटर निकलैया सभ सब्जी निकलैया सब्जी सभमे दबाइ छिटऽ पड़ैया दबाइ छिटलहुँ पानि पटेलहुँ छाउर छिटलहुँ ओ नहि कऽ भेल तऽ गोबर धयलहुँ फेर नहि कीड़ा लागि गेलै तऽ फेर कीड़ाके दबाइ फेर मँगबैत छी तऽ कीड़ाके दबाइ छिटैत छी सभ दबाइ सभ छीटके तहन उपजबैत छी